हाँ नवजात शिशु हम देखते हैं स्वच्छ रखने के वातावरण में जैसे जन्म लिया बच्चा आया उसको गर्म जगह रखें जैसे ठंडी लगेगी तो उसको निमोनिया हो जाएगी परेशानी हो जाएगा और उसको छोटे बच्चों को जब छुए नवजात शिशुओं को तो हाथ धोकर सेनिटाइज़ करके छुए क्योंकि हमारे हाथ में कीटाणु रहते हैं क्यों स्वच्छ ऐसे नहीं पता चलेगा स्वच्छ माध्यम से देखेंगे तो हाथ में कीटाणु लगेंगे और गर्म जैसे गर्म स्थान पे रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे ठंडी रहेगी नमोनिया होगी परेशानी होगी फिर बाइक पे ले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए वो भी परेशान होते हैं फिर बच्चों को और ठंडी लगेगा और परेशानी होगी जकड़न होगा इसलिए नवजात शिशु को जब जन्म ले तो उसको अच्छे से अंदर रखना चाहिए हवा में खुली जगह ना रखें और देखते हैं गाँव में ये सब घूमती रहती है और तो माता बहनें कहती है कि बाहर रख देती हैं बच्चों को और कोई छोटे बच्चा खेल कर उसको दे देती हैं खिलाने के लिए कभी ऐसा गलती ना करें छोटे बच्चों को खेलने के लिए ना दें क्योंकि दे अभी बच्चा है छोटा गिर जाएगा कुछ भी घाव लग जाएगा तो छोटा बच्चा है चोट से परेशानी आती है बड़े पे नहीं आती है तो वही है और नवजात शिशु को जैसे कि अच्छे से साफ सुथरा अपना जब उसको हम लोग देखते हैं गाँव की महिलाएँ कहीं से आई तो उसको कुछ भी दे देती हैं हाथ धोरकर जब तक चार से जब तक साल एक साल छः महीना के लिए बहुत ध्यान से रखें क्योंकि बहुत लड़के बहुत सरल अरल होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं इसीलिए माताएँ बहनें बहुत सुरक्षित रहें बच्चों को और क्योंकि अपने ही परेशान होंगे जैसे कि अभी ठंडी लग जाएगी बच्चों को खुले हवाओं में लेकर चलने पर जब वातावरण बदलेगा तो ठंडी लग सकती है ठंडी लगेगी निमोनिया होगा डॉक्टर यहाँ जाएँगे पैसा बर्बाद होगा उसका बाद उसके बाद बच्चा भी परेशान होगा आप भी साथ साथ परेशान होंगी और बच्चों को अंदर रखने से शुद्ध वातावरण से बीमार नहीं होगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा जैसे कि बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए अपने एक लोग पर्सनल उसको नवजात शिशु है एक या दो महीने तक उसकी उसकी माँ के साथ रहने पे अच्छा महसूस करेगा अच्छे स्वस्थ होगा और जैसे कि बच्चों को छोटे बच्चों को बाहर घुमा देंगे धूप लग जाएगी छोटा बच्चा है तुरंत बीमार हो जाएगा गर्मी का दिन चलला है पेट मुँह चलने लगेगा तो भी भी परेशान और अगर ठंडी का दिन है तो उसको ठंडी में घुमाएँगे तो नमोनिया होगा मान लीजिए कि हमारा जिला चिकित्सालय गाजीपुर है वहां पे ले जाएँगे हम लोग अपना गाँव में अच्छी सुविधा नहीं है या तो बाइक से ले जाएँगे या तो आटो या बस कर कर जाएँगे आटो बस लेकर जाएँगे वापस जो है और वहां पे जो है हास्पिटल वहां पे जाने के लिए अपने भी परेशान होंगे बच्चों के साथ साथ परेशान होंगे और ठंडी के दिन रहेगा ठंडी के दिन वो पैसे भी ले जाएँगे तो कितना दवा है उससे ज़्यादा हो परेशान हो सकता है बच्चा इसलिए अपने हाथ में हाथ से बचाकर रखें